हेलौ नोंथाङा दा बबेहाय दं नोंथाङा बबेहाय दं नोंथाङा भुटान भुटानाव थायोमोन ना आं आं नै दा हातियाव दंफैयोमोन ना भुटानसिम थांनायनि लामाखौसो सोंनो नागेरदोंमोन आं नोंथांनाव औ नोंथां बेरायनो नागेरदों

जोंनाव दंखायो औ जों गासै माबा कार गंसे ना साबा दङ

आं नोंथांनाव आं नोंथांनाव लामाखौ सोंनो नागिरदोंमोन

ओमफ्राय ओमफ्राय लामाफोरा मोजांखा नोंथांनाव सोंनां मोजांजोब जोङो नै फैनानै दंफैखायो आं नोंथाङा भुटानाव थाग्रा नालाय नोंथांनि नाम्बारखौ लानानै आं नोंथांनाव सोंहरदोंमोन आरोना जों गाबोन्नो ओंखारलांगोन औ दे जागोन